ہاں میں نے اس زبان کی بولیاں سیکھیں ہیں اردو زبان جو ہے بہت ہی آسان و پاک صاف زبان ہے اس میں سارے شبد ایک دم پاک نیک اور صاف نیت سے ہیں اس میں کوئی شبد ایسا نہیں ہے جسے سن کر سامنے والے کو غصہ آئے یا برا لگائے میں نے اس زبان کے ورڈس سیکھے ہیں و سنے ہیں اس زبان کے کچھ ورڈ یوں ہیں کہ الف با تا ثا اس طرح کے ورڈس اس میں پڑھے جاتے ہیں و ان ورڈس کو ملا کر ہم اس زبان کو بول پاتے ہیں یہ زبان بہت ہی اچھی اور نیک بھاشا ہے یہ زبان زیادہ تر پاکستان میں استعمال ہوتی ہے اس زبان کو مسلم زبانی کہا جاتا ہے یہ زبان مسلم لوگ بولتے ہیں اس زبان بہت ہی پاک ہے